दिस कॉल इज नाउ बीइंग रेकॉर्डेड हैलो सर क्या मेरी बात टूरिस्ट गाइड से हो रही है सर मैं दिल्ली में घूमने के लिए जाना चाहती हूँ तो क्या आप मुझे कुछ गाइड कर सकते हैं हाँ सर आप मुझे बताइए कि दिल्ली में रुकने के लिए कहाँ पर व्यवस्था हो सकती है अगर मैं वहाँ जाना चाहूँ तो हाँ सर हाँ सर और सर वहाँ जो स्ट्रेट लगती है स्ट्रेट में शॉपिंग वगैरह होती है तो मैंने काफ़ी कुछ सुन रखा है उसके बारे मैं तो आप मुझे वहाँ का कुछ बता सकते हैं हाँ सर सर आप जो घूमाओगे उसके अलग से चार्जेज लोगे या उसी में इनक्लूड रहेगा जो यहाँ पर सो की गई हैं पेमेंट हाँ सर और सर घूमने के लिए और जैसे अलग अलग अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग स्ट्रीट सोपिंग के सेंटर हैं तो वहाँ पर भी ऐसी मिल जाएंगी न हाँ सर हाँ सर हाँ सर फिर भी आपके हिसाब से सर कितना पैसा लग जाएगा हाँ ठीक है सर धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए